تعلیم یا روزگار اور قیادت کے لحاظ سے سینٹرل دہلی ضلع کے نوجوانوں کو جو مشکل درپیش آتی ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہیں کہ دہلی سے سٹے ہوئے علاقے جیسے غازی آباد لونی وگیرہ وگیرہ تو ادھر سے لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے وہ روزانہ آنا جانا کرتے ہیں اور سستے میں انہیں نوکریاں مل جاتی ہیں اسی لیے اور جو یہاں لوگ تیاری کرتے ہیں کوچنگ کرتے ہیں تو کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے دہلی کے نوجوانوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا پھر اس کے بعد فائدے کی بات یہ ہے کہ اگر دہلی والے کوئی اچھا ٹیکنکل کورس جانتے ہیں اچھی لینگوجیز جانتے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی بھی کمپنی میں اپنا رزیوم دیتے ہیں تو کمپنی اکسیپٹ جلدی دہلی والوں کو اس لیے کرتی ہے کہ ان کے لیے گھر سے آنا جانا اور وقت پر کمپنی میں آنا اور آفس میں کم اور وقت پر چلا جانا ان کے لیے آسانی ہے وہ کمپنی کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ورک کا جو ایک روٹین ہوتا ہے وہ ٹائم کے حساب سے ہوتا رہتا ہے تو دہلی والوں کو بھی کمپنی اسی لیے پہلے ترجیح دیتی ہے یہ فائدہ ہوتا ہے ان کے لیے